जय झूलेलाल मूंखे गीता धार्मिक पुस्तक ॾाढो वणंदो आहे छाकाणि गीता में कृष्ण भॻवानु जेको अर्जुन खे ज्ञान थो ॾिए भई वंश खे कीअं जीयणु खपे ऐं वंश खे पंहिंजो उद्धार कीअं करणु खपे त हिन करे मां गीता जाम नुस्खे पढ़ंदी आहियां मन लॻाए करे पढ़ंदी आहियां ऐं उनसां मां गीता सां इहो पंहिंजे जीवन में अपनायो आहे त पंहिंजे जीवन में कीअं धीरज रखिजे चित प्रगिअ जा लक्षण कीअं रखजनि ऐं उहो ई अभ्यास करे करे मां पंहिंजो जीवन ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां जय झूलेलाल हले न